जे सभके घरमे जइसन कि भाय बहन रहैत छै ओहिसँ हमरो घरमे भाय बहन रहैत छै मतलब सभके अलग अलग व्यवहार रहैत छै ओकरा मतलब कोइ तेज रहैत छै कोइ कमजोर रहैत छै तऽ जकरामे कि कोइ सभके बहनके मतलब या भाइसभ अलग अलग रहैत छै विचारके आओर अलग अलग एक साथ मतलब घरमे जाहिसँ झगड़ा होइत रहैत छै ओहिसँ मतलब बच्चासभमे ईसभ कोइ दिक्कत नहि हइ आओर बच्चासभ जे मतलब अपना भाइ जे या बहन दुनू मतलब झगड़ा होइत रहैत छै आपसमे आपसमे बहुत झगड़ा होइत रहैत छै आओर कभी कभी मिलि कऽ भी रहैत छै सभआदमी आओर एक साथ कभी कभी मतलब एक साथ भी रहैत छै